हा मां वीमा कंपनी एजंटनि खे ॼाणंदो आहियां ॻाल्हाईंदा बि रहंदा आहियूं ऐं पै वीमे जी कंपनी जे असांजे भविष्य जे सुधारण ठीकु करण लाइ सुठियूं सुठियूं पालिसी लाइ बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं पालिसियूं असां खां करायूं बि अथऊं ऐं सुठा ई नेचर जा माण्हूं हूंदा आहिनि ऐं सुठी सुठी स्कीमनि में असांखे लाभु ॾेयारींदा आहिनि हा असां वीमो वरितल आहे काफ़ी टाइम एॾे त कोन्हे पर वरितल आहे कई वीमा पालिसियूं वरितल आहिनि घर परिवार में